पहिरीं जून ॿ हज़ार ॿारहं अरिड़हं सितंबर ॿ हज़ार छह उणिवीह फरवरी ॿ हज़ार टे एकवीह जुलाई ॿ हज़ार अरिड़हं टे सितंबर ॿ हज़ार चारि